हाल में एक घटना ये हुई कि हमारे घर के कुछ दूर कुछ चार किलोमीटर दूर एक सीधी लड़की जो एक पढ़ी लिखी हंसती खेलती लड़की का रेप हो गया ये रेप खो गया ये बहुत ही एक शर्मदायक घटना है जिसे सुन के ही बहुत ही शर्म आता है लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि एक पंद्रह साल की लड़की का रेप हो जा रहा है इसलिए लोगों को ज्ञान देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है लोगों को समझाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि किस तरीके से ये लोग गंदे गंदे काम कर रहे हैं ये गंदे कितना गंदा कितना शर्मनायक हादसा है ये हालांकि ये बात अभी पुलिस तक गई है पुलिस इस पे जांच कर रही है खोजबीन कर रही है कब वो रेपिस्ट पकड़े जाते हैं कहाँ रह रहे हैं वो भाग गए हैं उनका पता लगाया जा रहा है सबूत धीरे धीरे इकट्ठा कराया जा रहा है